हैलो मास्टर साहब ते में कपड़े लैने हे भ्रा दा ब्याह् ऐ ते कपड़े लैने कोट पैंट लैना मुड़े आस्तै लैना ते कोट पेंट दा केह् रेट चला दा अज्जकल शैल तोह्ड़ा ठीक ठाक लैना मता मैहंगा निं होऐ आं तुस अपने भ्रा ओ आहो ते लाड़ी मेरी आंदी ही लाड़ी मेरी आंदी ही थुआढ़े कोल नेईं तुसें जनानियें दे कपड़े बी रक्खे दे होंदे ओह् उन्ने जिद्द फगड़ी दी आक्खदी साड़ी लैनी लैहंगा लैना ते इंया कुत्थें इंया खर्चा पाने आह्ली गल्ल करनी में हा सूट पाओ ते चलो असे केह् करना असें आं गल्ल ते ऐ ओह्बी गल्ल ऐ उन्न मड़ियै खर्चा बड़ा कराया ऐगती भ्रा दा ब्याह् गै साढ़ी जेब खाल्ली होई ठीक ऐ ठीक ऐ तां ठीक ऐ ठीक ऐ आये